पांँच हजार सात हजार आठ सए अस्सी छओ हजार तीन सए नबे तीन हजार तीन सए चालीस आओर चारि हजार दो सए अस्सी